असांजे आसपास जे स्वच्छ रखण लाइ जाम तौरु तरीक़ा निकिरिया आहिनि असां तरह असां चपे चपे ते डस्टबिन हणी सघूं था ऐं डस्टबिन हीअं बि न टे अलॻि अलॻि डस्टबिन रखूंता हिक में घिलो किचिरो हिक में सुको किचिरो ऐं टें में वेस्ट किचिरो हीअं सां छा थी सघे थो सुके किचिरे सां खाद ठही सघे थी जेकी असांजे नेचर में कमु ईंदी आहे ऐं असांजे किसान माण्हू खे खाद जाम कमु ईंदी आहे ऐं हुनमें असां पौधो उगाए सघूं था ऐं असांजे आस पास जे स्वच्छ रखण लाइ असांखे पाण ही ख़ुदि सतर्क रहण घुरिजे की जेकी बि कचरो क कूड़ो ऐं किचिरो फिटी करे थो उसांखे हुननि खे असां फाइन हणी सघूं था हिकु टाइम किचिरो फिटी करणु चा रस्ते ते ब सौ रुपिया फाइन ॿ टाइम फिटी कयो ॾिसण में अचे थो कैमरा में त चारि सौ रुपिया फाइन ऐं टे टाइम ते सीधा हज़ार रुपियो फाइन करणु घुरिजे ऐं हुनजी घर जी ज जेकी जानपूछ्के गंदगी करे थो असांजे घर जे आस पास में हुननि जी घर जी पाणीअ जी लाइन कट करण घुरिजी घुरणु घुरजी आहे छाकाणि हिन इहे करण सां ई उहो आदमी सुधरे सघे थो असां जे घर जे आस पास में सफ़ाई रखण खां असांजे बिमारी नथा फैले सघे ऐं हरियाली हरियाली थी सघे थी हीअं ऐ हीअं वातावरण जे लाइ जाम सुठो थी सघे थो ऐं असांखे असांखे जाम सतर्क रहण घुरिजे आहे छोकी अजुकल्ह बिमारियूं जाम फैलनि थी ऐं ख़ासि करे मच्छर भई जाम फैलनि था हुन करे डेंगू ऐं मलेरिया थिए थो हिन हिन बिमारियूं खां दू्रि रखण खां रहणु रहण सां तरीक़ो आहे असांखे आसे पासे में स्वच्छता रखणु घुरिजे आहे असांखे कैमरा बि लॻाइणु कैमरा कैमरियूं बि लॻाइण सां असांखे हुते हिकु वॉचमैन विहारिणो आहे ऐं जेकी बि किचिरो फिटी करे थो हुनखे घर वञी करे हिकु लेटर ॾियणो आहे ऐं हुनखे पकिड़णो आहे इहे सभु करण सां ई आस पास में स्वच्छता रहंदी